आं मोजां मोनसिननाय ना बुङोब्ला आं मोजां मोनो बांसिन ना मावा बालाबोथिया बेनिफ्राय ना फिथिख्रि नास्राय आं बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो ना फाकुवा आं बेफोरखौ जानो बांसिन मोजां मोनो ओरैनो मानसिफोरा बांसिन ना जानाय बुंनो थाङोब्ला जों बेफोरखौनो मोननो हायो ना फाकुवा कस आमफ्राय रौ ना ना बार्लि बेनिफ्राय बेबायदि नाफोरखौहाय जों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आथिखालाव जोङो जाय नाफोरखौ जों जांनि देहानि थाखाय बांसिन नांसिनगौ जाय नाफोरखौ जों जानांगौ बेबायदि नाफोरखौ मोननो थाङा जों बुंनो थाङोब्ला जों मिन्थिनो मोनो जे बांसिन जोंनि देहानि थाखाय नांगौ नांगौ ना नाया जोंनि बे जेरैबायदि जोङो लकेल एबा ना फिसा होननानै बुङो जों बेफोरखौ मोन्थिनो मोनो नाथाय बेफोरखौ मोननो थांनाया गोब्राबसै बेबायदिनो ना बालाबोथिया ना मावा ना फिथिख्रि बेफोरो जोङो जोंनि देहानि थाखाय मोजां होनानै जों बुंनो हायो नाथायबा जों बांसिन आथिखालाव जानायखौ नुनो मोनो जाय नाफोरा गुबुन जायगानिफ्राय साप्लाइ जानानै फैयो जों बेफोर नाखौसो आथिखालाव बांसिन जानायखौहाय जों नुनो मोनो